हमरा सबके गामक इसकुलमे इतिहास पढ़ायल जाइ छलै ओइमे एक एक महापुरुषक इतिहास हमरा सबके पढ़ायल गेल अइ सबहक पढ़ायल गेल अइ जे पढ़ायल गेल जे द्विपक्ष भावसँ पढ़ायल गेल जे इतिहास छै महापुरुषके आओर किछु किछु छूटल छै जे क्षेत्रीय भाषामे जे अखन ओइपर शोध चलि रहल छै ओ सब आब सङ्ग्रहित भऽ जेतय ओकर बाद ओहो शुरु करबाक लेल नीक रहतय बच्चा सबके क्षेत्रियोमे नजदीकी एकसँ एक स्थान छै जेना हमरा सबके बगलमे अमरावती नदी बहय छलय ओकर बारेमे भारतसे मे अमरावती नदी हमरा सबके बगलसँ बहय छलय ओइ समयमे आइसँ डेढ़ सओ दू सओ वर्ष पहिने ओकर बारेमे हमरा सबके एखन तक किछु चर्चा नहि कऽ रहल छै ई अमरावती नदीके बारेमे पढ़ेबाक विद्यार्थीके पढ़ेबाक चाही किएककि क्षेत्रीय ज्ञान भेनाय जरूरी छै तखन आगू जा कऽ हमर छे हमर एरियामे की भेल छल नहि भेल छल ओकरो ज्ञान किछु रहनाइ जरूरी छै